आं सर तुमी कोण उलयता आं मॅडम हां हां हय हय कॉल केल्लो मॅडम आमी तुमका एक्चुली नी आमच्या गांवांत आमच्या देवळाचो वर्धापन दीस आसा सो आमकां त्या खातीर तुमचे नाटक जाय आशिल्ले म्हणून फोन केल्लो आमचे नावशे गांवांत

आनी आमकां एक पांच तारीख तुमचे नाटक जाय आशिल्ले मेळटले तुमी अशे अवॅलेबल आसात काय ओके ओके मॅडम आनी मॅडम खंयचे नाटक दिता तुमी आमकां दिवपाक शकता अशें आं मॅडम आं ओके मॅडम ओके आनी मॅडम तुमी रेट सांगले वीस हजार नी हां आनी मॅडम हांव यवपाक जाय तुमचे कडेन म्हणजे पेमेंट कसो कितें मॅडम तेन्नाच दिवपाचें काय पयली दिवपाचें आं ओके ना म्हणजे नाटकाचे दिसा दिवपाचे काय अशे पयली येवन दिवपाक जाय हां ओके मॅडम ओके आं ओके आं ओके स्पोनसर केला जाल्यार ओके ओके मॅडम ओके बरें येता मॅडम थँक्यू मॅडम